ते अज्ज गल्ल करगे किस तरह् टैक्नालजी नै नमीं नमीं जाब क्रिएट कीती दी ऐ ते अज्ज कल जेह्ड़ा जमाना कंप्यूटर दा जमाना चला दा फोन दा जमाना चला दा जि'यां अस असें सारें ई पता ऐ पिछले दो ज्हार उन्नी तों कोविड़ आया कोविड़ ने सारे स्कूल कालेज बंद करी दित्ते ते अहें सारेंई पता के किस तरह् आनलाइन क्लासे सारें बच्चेंआ टीचरां स्कूलां ई स्पोर्ट कीता ते हून अस दस्सदे आं कि कि'यां कि'यां टैक्लालजी नै असेंई हैल्प कीता पैह्ले ते उ'नें स्कूल च लिंक भेजे आनलाइन इंटरनैट दे थरू ते बच्चेआं क्लासां जाइन कीतियां ते ओह्दे बिच फिर ओह् सारी पढ़ाई कीती उ'नें ते एह् जेह्ड़ी टैक्नालोजी ऐ एह् बच्चेंआं तूं लेइयै बड्डेआं धोड़ी नौकरियां धोडी हर जगह् हैल्प करा दी ऐ जदूं अस बैंक च जांदे आ उद्धर च दिक्खो सारा कम्म कंप्यूटर च होई आ स्कूल च जाओ सारी पढ़ाई कप्यूटर दी ऐ अज्ज कल ते जेह्ड़े बच्चे अज्ज कल कम्म करा दे सारा कंप्यूटर ते करा दे ते कंप्यूटर बड़ी शैल चीज आई दी ऐ टैक्नालोजी नै जे नौकरियां किन्नियां प्रोवाइड कीतियां असेंई जेह्ड़ा फोटोस्टेट चला दा अज्ज कल फोटोस्टेट दा कम्म जि'नें नौकरियां दे फार्म भरोचा दे न जेह्ड़ा कुछ बी होआ सारा कुछ कंप्यूटर ते होआ दा ते एह् दस्सदा ऐटैक्नालजी किन्नी जरूरी होई ऐ ते किन्ना असेंई बी जरूरत ऐ टैक्नालजी सिक्खनें दी जिन्ना अस टैक्नालजी सिखगे उन्नी उ'नें असेंई अग्गे हैल्प करनी केह् नौकरी च होई आ केह् अपना बिजनस खोलना होइ आ जेह्ड़ा बी कम्म करना ओह्दे लेई असेंई टैक्नालजी बड़ी जरुरी ऐ जे बच्चे स्कूलां च पी ऐच ड़ी करा दे ऐम बी ए करा दे ऐम ऐस सी करा दे उ'नेंई बी कंप्यूटर दी इन्नी लौड़ ऐ जिन्नी पढ़ाई होआ दी सारी कंप्यूटर च होआ दी ते गल्ल करगे हैल्थ सैक्टर दी जिन्ने डाक्टर होई ए अज्ज जेह्ड़े बड़े बड़े ओप्रेशन होआ दे सारे रोबाटिक यूज करा दे ते ओह् केह्दे नाल चला दा ओह्दे बी नाल टैक्नालजी चला दी नाल कंप्यूटर चला दा ते ओह् सारा कुछ हैल्प करा दा बच्चें डिग्रियां लेन लेई बच्चे डिग्रियां लेआ दे कंप्यू'टर च ते अग्गे जाइयै कोडिंग करा दे बैव साइडां बना दियां आं इन्ना कुछ बना दा ते ओह्कड़े नाल सारियां अपरचूनटी क्रिएट होइ ऐ ते हून गल्ल करगे इंपलाएमैंट किस किस सैक्टर च लब्भा दी ऐ टैक्नालजी च गल्ल करगे ते पैह्ले गल्ल आई ते गल्ल करग सिविल इंजीनियरिंग अज्ज कल जिन्ने बी नक्शे बना दे घरा दे बिल्डिंगा बड्डी बड्डी बना दी सारेंआ दे नक्शे कप्यूटर च बना दे कंप्यूटर च अज्ज कल आर्टीफिशल इंटैलियंस आई आ उ'नैं दस्सी उड़ना की जे एह् कम्म करगे किन्ना एरिया चाहिदा केह् करना किस तरह् दा नक्शा पाना ते एह् आई कंसट्रक्शन दी गल्ल फिर गल्ल करगे जिस तरह् उ'नें कोई हैल्थ चैक अप कराना ओह् आनलाइन रजिस्टर्ड करी सकदा सारा जेह्ड़ा कम्म ऐ ओह् आनलाइन चला दा ते एह् असां गल्ल कीती टैक्नालजी दी सरकार बी जिन्नी बी नौकरियां कड्ढा दी ऐ ते अज्ज कल आखा दी कंप्यूटर दा इन्ना ऐक्सपीरियंस चाहिदा एह् टैक्नालजी चाहिदी ते सारें ई टैक्नालजी दी बड़ी लोड़ ऐ अज्ज कल